मतलब मीं पुच्छेआ गेआ कि केहड़े केहड़े चैलेंजस जेहड़े हैन केह्ड़ी केह्ड़ी मुसीबतां मीं आंदियां जेहलै में ट्रेबल करना जि'यां में जम्मू जन्नाै अग्गे पिच्छै पैंथल पैंथल नियर बाई कस्बे जाना मीं कोई खासी जेह्ड़ी ऐ पैह्ली जेहड़ी ऐ मीं लगदा कि चैलेंजस जेहड़ी ऐ मुसीबत जेहड़ी है ओह् ऐ रोड़ रोड़ दी कनेक्टीबटी कोई शैल नेईं ऐ जि'यां खड्डे रोड़ जि'यां रोड़ च खड्डे लब्भने तुसें गी एह् लग्गना कि उत्थै कैंकरा नेईं छड़ा कैंकरा पेदा कोई लुक शुक नेईं पेदी ऐ मीं लगदा कि ओह् जेहड़ी एह् ओह बड़ी बहुत बड्ड़ी समस्या ऐ जि'यां अस तुस दिखगे ना अजकल जम्मू ते कटरा बिच ना हाईबेऽ बनी गेदा शैल हाईबेऽ बनी गेदा तो ओह् जेहड़ी एह् ओह् रोड़ शैल कनै केह् होंदा कि तुस जल्दी पुज्जी जाहग जि'यां जम्मू दा कटरा लगदे हे दौं ढाई घैंटे हून अस जेहड़े ऐ रोड़ शैल होने दी बजह कनै अस जल्दी पुज्जी जन्ने आं कटरा ते दूआ मीं एह् लग्गेआ कि जि'यां पैह्ले ना के रेलबे दा कम्म चला दा श्रीनगर जाने लेई कटरा तूं श्रीनगर पैह्लें केह् होंदा कि तुसें रोड़ उप्पर जाम लगदा हा इ'यां लगदे हे अट्ठ घंटे बाहरा घंटे लग्गी जाने जाम बड़ा लगदा हा निक्के निक्के रोड़ हे ते तुसें गी केह् ओह् होटल नेईं तुसें गी लब्भना बड़ा मुश्कल है कोई इक अद्धा हाईवे च तुसे गी कोई लिंक रोड़ अबा दा ओह्दे बिच तुसें जेहड़ा एह् होटल नेईं लभना मतलब राती तुसें रोकने लेई तुसे मतलब मन्नी लेऔ थुआढ़ा टायर पैंचर होई गेआ ते जेहड़े कस्बे है ना कस्बे ओह्दे बिच केह् है टायर आह्ली हट्टी नेईं लब्भनी ऐ तुसेंगी मकेनिक नेईं लब्भना बड़ी सारी चीज़ा ना जेहड़ी ओह् लोकिन आस्ता आस्ता कन्नै कन्नै डिबैलप चीज़ बी होआदी ऐ हून लोकें बड़ा सारा कम्म खोह्ली ओड़ेआ हट्टियां खोह्ली ओड़ियां पैह्लें केह् होंदा हा कि चशमे दा पानी पींदे हे हून थुआढ़े कोल वाटर बाटल बी आई दी पानी दी बाटल लैओ हट्टी दा ते कनै रक्खो बड़ी सारी चीज़ा ना ओह् होई दी ऐ ते जि'यां अपने केह् होआ दा ओह्दे कनै एहदे कनै इक होर चैलेंज होआ दा जि'यां कि